رہا مسئلہ مراقبہ کرنے کا تو میں شاید ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں مراقبہ نہیں کرتا ہوں نہ ہی میں پرانیام کرتا ہوں سانس لینے کی جو مشقیں ہوتی ہیں میں یوگا کرتا ہی نہیں ہوں اصل میں اور شاید یہ مراقبہ اور پرانیام ہو سکتا ہے کہ سانس لینے میں اچھا کردار ادا کرتے ہوں اور انسان کی صحت کو اچھا بنانے میں اچھا کردار ادا کرتے ہوں لیکن میں یہ سب نہیں کرتا ہوں چوں کہ میں ایک مسلم ہوں اور میں ورزش کرنے پہ دھیان دیتا ہوں میں جم جاتا ہوں اور میں جم میں کرتا ہوں جو جم کی چیزیں ہیں میں وہ کرتا ہوں میں یوگا وغیرہ نہیں کرتا ہوں پرانیام سانس لینے کی جو مشقیں ہیں ہو سکتا ہے وہ انسان کو آسان بناتی ہوں اُس کے سانس لینے میں اُس کی مدد کرتی ہوں اُس کے لیے سانس لینا کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہوں لیکن چوں کہ میں نہیں کرتا ہوں اِس لیے میں اِس کے بارے میں نہ کچھ کہہ سکتا ہوں نہ جانتا ہوں بہرحال جو یوگا ہے اِس کو جو لوگ کرتے ہیں وہ اچھا سمجھ کے کرتے ہیں میں نہیں کرتا ہوں کیوں کہ میں اس کو بُرا سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذہبی رسم ہے اور ایک مذہبی ایک شعار ہے یہ اِس لیے میں اسے اوائڈ کرتا ہوں اور میں بچتا ہوں اور میں چاہتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ اور لوگوں کو بھی اِس سے بچنا چاہیے